बात उस समय की है जब मेरी अर्धवार्षिक परीक्षाएँ थी और मैं टेन्थ क्लास के अंदर थी मेरी अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं से कुछ समय पहले ही में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी जिस के कारण मैं अपने प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स पूरे नहीं कर पाई थी और वो मेरे पूरे बीस नंबर के थे तो जैसे मैं स्कूल गई तब मुझे पता चला कि मुझे मेरे असाइनमेंट्स पूरे करने हैं वरना मुझे बीस नंबर पूरे नहीं मिलेंगे तब मुझे अपने जो फ्रेंड्स वग़ैरह के साथ मिल कर पंद्रह दिन पहले दिए गए प्रोजेक्ट्स को जो थे वो पाँच दिन पहले ही पूरे करने थे उन पाँच दिनों में मेरे मैंने वो सारे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया और बहुत अच्छे से उन को मैंने पूर्ण किया इस में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत मदद की और मेरे पैरंट्स ने भी मुझे बहुत मदद की